हैलो दीदी सिमरिया गेल छलियै किनकर गाड़ी छलै ड्राइवर विजयके टाइमली पहुँचेलथि कनी हुनकर नम्बर हमरा मैसेज कऽ दिअ तऽ